کووڈ نائنٹین وبائی مرض کے دوران ہمارے علاقے کی صورت حال بہت ہی سنجیدہ تھی لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے خوف کا منظر تھا اور ہرایک کے دل میں ہر وقت اب خود کی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت کو لے کر کے بہت غور و فکر تھا کووڈ نائنٹین سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے بہت سارے اقدامات کیے مثلاً ہاتھوں کو باقاعدہ اچھے سے دھونا باہر سے آنے کے بعد چیزوں کو سینیٹائز کرنا باہر سے آنے کے بعد اپنے کپڑوں کو اچھے سے تبدیل کرنا اپنے ہاتھ پیروں کو صاف ستھرا رکھنا گھروں میں صفائی کا بہترین انتظام کرنا اور کچھ دوری بنا کے رکھنا جیسے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہوگیا تو اس سے کچھ دوری بنا کر کے رکھنا